हम पुजारीके काम करै छी एहिमे आ आएल गेल सभ भोजन करै छथिन तऽ समयपरमे भोजन हेतै तखन ने हम हुनका भोजन करेबनि अगर जँ अहाँ देरी लगेबै तब तऽ हमर भुस्सा भुखले चलि जेथिन ताहि दुआरे एकर अहाँ अथी कोशिश कऽ कऽ एकरा प्रयास कऽ कऽ अहाँ देखिऔ समयपरमे हमरा भोजन चावल दालि सबजी तेल मसाला फल्लाँ चिल्लाँ आओर अगरम बगरम होइ छै तिलौड़ी पापड़ सेहो सभ हमरा समयपरमे अहाँ पहुँचबिऔ जे धीरे धीरे हम हुनकासभके बनाकऽ भोजन कराएब आओर भोजन करा कऽ हुनकासभ कनि काल रेस्ट लेताह तकर बाद एहिठामसँ ओसभ आगमनके रस्ता पकड़ताह ताहि दुआरे अहाँ कनिए कऽ एकरा बेबस्थासँ से हमरा तुरन्त अहाँ प्रयास करू भेजू जे अहाँ हम हुनकासभके समयपर भोजन कराकऽ तैआर भऽ जेतै भोजन कराकऽ हुनकासभके हम विदा करबनि